गुड आफ्टरनून मैम मैम मैम मुझे आपके हॉस्टल के बारे में वह चाहिए थी विस्तार से जानकारी गल्स के लिए

हाँ हाँ हाँ हाँ और और मैम उसकी वह बता सकती हैं आप मंथली फ़ीस कितना पे करनी पड़ेगी और पूरे साल का कितना क्या ख़र्चा आएगा

जी मैम जी मैम और मैम एडवांस में कितना देना पड़ेगा जी मैम जी हाँ मैम हाँ हाँ मैम हाँ जी मैम हाँ मतलब जैसे आपके हॉस्टल का वह है नियम है जी जी बढ़िया वह तो मैम पाँच बजे कम्प्लीट हो जाएगा पाँच बजे

हाँ मैम हाँ

जी मैम जी जी जी जी मैम जी नहीं मैम नहीं मैम हमें सब सुविधा हॉस्टल की ही चाहिए जी मैम जी मैम जी हाँ हाँ ख़ुद से बनाना होता तो जी मैम और और मैम कैसे आपके हॉस्टल में कुछ बच्चों से वह हो जाता नुक़सान तो उसकी भरपाई भी बच्चों को करनी पड़ती होगी

जी मैम मैं कल आती हूँ धन्यवाद मैम